भारतके स्वास्थ्य सेवा प्रणाली उतना ठीक नहि छै यहाँपर के लोगोकेँ जब हॉस्पिटलमे ककरो तबियत खराब उराब होइत छै तऽ हॉस्पिटल जाइत छै तऽ ओकरा बहुते दिक्कतके सामना करयके पड़ैत छै कोइ तरहके बीमारी भेलय कुछो भेलय पता चललै कि डॉक्टर नहि छै डॉक्टरसभके अब्सँ ना रहयके कारण कितना बीमारीसँ आदमीसभ मरि जाइत छै अगर कोइ ऐम्बुलेन्स उम्बलेंसके व्यवस्था छै पर उतना ठीक नहि छै फोन करबो कयली तऽ कभो आयल जाइत छै बेडके बिछावन उछावनके एहिसभके भी दिक्कत छै आओर उतना बढ़िआँ सुविधा नहि छै शौचालय वगैरहसभ हइ उसभ जङ गन्दा पड़ल रहैत छै जे बीमारीसभ ओहिसँ ही ग्रसित सभकेँ करैत छै अखन देखलिन पहले कि जब जायके भेलै कुछो हइ तब फॉरम डालू तऽ इ करयके छै तऽ उ करयके छै बहुत तरहके समस्याके सामना करयके पड़ैत छै आओर जेनाकि सरकार छै तऽ सरकार छै तऽ बात होतै जितना हइ अपन बहुत कुछ कहैत छै कि हम इतना सुधार कर देली इतना सुधार छै इतना बढ़िआँसँ काम भेलय छै डॉक्टर बढ़िआँ बढ़िआँ बढ़िआँ डॉक्टर भेजैत छै डॉक्टर पर समयसँ ना रहैत छै जितना डॉक्टरसभ हइ सभ अपन अपन क्लीनिक खोलके बैठल छै उतना सुविधा नहि छै दबाइ उबाइके उतना व्यवस्था नहि छै